हेलो हेलो कहलहुँ कि यानि विद्यार्थीके सम्बन्धसँ कहलहुँ विद्यार्थी पढ़ेबाके लेल विद्यार्थी हँ विद्यार्थीके समयपर इसकुल भेजियौ पहिने साफ सुथड़ा राखू नीक कपड़ा वा इसकुलके ड्रेसे ओहि ड्रेसके पहिरा कऽ हुनका समयपर इसकुल भेजू निःशुल्क परीक्षा छियै पाइ कौड़ी नहि लागैत छै किताब भेटत पाइ भेटत सभकिछु भेटत पोशाक भेटत एहि दुआरे विद्यार्थीकेँ भेजियौ पढ़ेबासँ विद्यार्थी आगाँ बढ़ैत छै आगाड़ी उन्नति होयत ओहिसँ भविष्य हुनकर बढ़िआँ रहतै एहिलेल अपनेके सभसँ चाहैत छी कि समयपर विद्यार्थीकेँ इसकुल भेजू समय समयपर हुनका से देखभाल हमेशासँ जागरण करबयमे कि विद्यर्थी कतहुँ रास्तामे केना लैए ऑटो गेल हेँ कि नहि गेल हेँ इसकुल गेल हेँ कि नहि ईसभ चेक करब जा कऽ तहन इसकुल भेजियौ इसकुलोमे आबि कऽ देखियौ कि हमर विद्यार्थी आयल हेँ या हमर विद्यार्थी पढ़ैए कि नहि पढ़ैए केना पढ़बै छथिन शिक्षक मास्टर साहब आ ओसभ ध्यानमे राखैत विद्यार्थीकेँ भेजू हँ नहि पहुँचल के ईसभ कारण छै एहिसँ बच्चाके लोकसभ जे छै ईसभ कारण छी विद्यर्थीसभ ठेलठालि कऽ भेजियौ जे इसकुल जाउ आ ओकरा देखियौ कि एमहर पहुँचल कि नहि पहुँचल आगू ओ तऽ अलग बात छियै जे हँ

आगाँ अहाँकेँ विद्यार्थी बढ़बे करतै जब एहि तरहकेँ व्यवस्था रहतै जँ ध्यानमे रहतै हमेशा चाहबै हँ विद्यार्थी आगाँ बढ़बे करत आगाँ भविष्य हुनकर उज्ज्वल हेतनि ई बात राखबै तऽ से गप भेलै भोजनके हँ हँ भोजनोके व्यवस्था छै सभचीजक व्यवस्था छै

शुभ शुभके भेजू अपन बच्चाकेँ बहुत बहुत धन्यवाद